कौन ट्रेवल एजेण्ट बोलै छऽ हम्मऽ घुमै लऽ अयलो छी यहाँ पूर्णिया तऽ वही पुछै रहियऽ कोन कोन घूमऽवला जगह छी बतेबहो तोँ हँ कोन कोन जगह छै घुमयवला बताबहो हँ हमरा घूमना छै सब जगह जेतना जगह छै नऽ सब जगह घूमना छै हँ आरो कनि बताबहो दूर दूरमे कोन कोन मन्दिर छौं पार्क छौं घुमय लऽ बढ़िया बढ़िया जगह छौं बताबऽ

हँ आर सुनलो छियऽ कचहरीमे दुर्गा मन्दिर बहुत बढ़िया छै हँ सब जगह गेलो छी एत्ता दूरसऽ एतना दूरसऽ अइलो छियै तऽ घुमेबहो नऽ तोँ बढ़िया से जते भाड़ा लेबहो सब देबौं तोरा हँ आर सुनलो छियै कस्बोमे मन्दिर छै ओहों लए जेबहो नऽ हँ तऽ वही नऽ हमरो जाना छै एलहो छियै बहुत दूरसँ तऽ सब जगह दर्शन करिके जेबै नऽ हँ पुरणदेवी छै आओरो कोन कोन मन्दिर छै नाम बताबहो तऽ जरा हँ सब जेतना भी छौं लोकल मे तोँ जानै छौं तोँ गाड़ीवला छौं हँ तऽ बढ़िया छौं बढ़िया से घुमा तऽ यही बात छै नऽ हमरा एक बेर बढ़िया से घुमा देबहो फेरू अयबऽ तऽ तोरे खोजबहों हँ तब ड्राइवर छलै बढ़िया सब जगह घुमेलकै बढ़िया से घुमेलकै रहए हमरो जान पहचानकऽलोग खोजतहो तोरा हँ तब यही नऽ बात छै कोइ बढ़िया से नै ने चलतै ओकरा बढ़िया चाही मनोसऽ घुमैबहो सब जगह हमरो सनी टूरिस्ट थोड़े नऽ बाहरो से अयलो छियै चाहै छियै कोइ मिली जेबय आदमी सब जे घुमाय देत बढ़िया हुअए अच्छा ठीक छौं तोँ बात करिहऽ बादमे ठीक छौं ठीक छौ राखै छियौं राखै छियौं बहुत बहुत धन्यवाद